گزشتہ صدیوں میں دلی کی معیشت نے کافی ارتقا کیا ہے ریاست کے لئے جو بڑی صنعتیں ہیں ان میں مینوفیکچرنگ تجارت زراعت اور خدمات ہیں تو سب سے پہلے ہم زراعت کی بات کریں گے زیادہ تر سیونٹی فائیو پرسینٹ جو شیئر ہے وہ ہمارے کسانوں کسانوں سے ہی آتا ہے جو وہ زراعت کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہوتا ہے تجارت سے بھی ہمارے پاس کافی رینیو آتے ہیں مینوفیکچرنگ گوڈس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپوٹ اور امپورٹ بھی کرتے ہیں خدمات میں آپ دیکھیں گے اپولو ٹائر ہوگیا اس کے علاوہ آپ ہوٹل انڈسٹریز دیکھیں گے اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور وہ دے مطلب ملک کی ملک کی اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں آمدنی کے لئے تو یہ ساری چیزیں جیسے گاڑیوں کی گاڑیوں کا نرمان زیادہ ہونے لگا ہے ماروتی سزوکی کمپنیاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ مطلب گاڑیوں کا چلن ہے تو اتنی زیادہ گاڑیاں بنتی بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرین لیمپ انڈسٹریز لمیٹیڈ ہے اہسا ہی انڈیا لمیٹیڈ ہے دھام پور شگر مل ہے شگر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ کافی بڑے پیمانے پر پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے گزشتہ صدیوں میں دلّی کی معیشت میں کافی زیادہ ارتقا کیا ہے اور یہ کافی بڑی بڑی صنعتیں ہیں جیسے آپ ہینڈ لوم انڈسٹری دیکھیں گے یہ وہ بھی کافی بڑی ہے مطلب کافی کارخانے ہیں وہاں یہاں دلّی کے اندر اس کے اور اس سے بھی کافی ساری چیزیں مینوفیکچر ہو کے باہر جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور بہت زیادہ ہیں زیادہ اہم ہیں دیش کی آمدنی کے لئے اور اس کے علاوہ ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں اسی سے آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں زراعت ہوگئی تجارت مینوفیکچرنگ کر کے ہم باہر چیزوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں خدمات میں ہوٹلس وغیرہ ہوگئے وہ مطلب جگہ جگہ پر نئے نئے ہوٹلس کھلتے رہتے ہیں اور وہ اتنے ہی چلتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بند ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہوٹل انڈسٹری چلتی رہتی ہے اس میں نیا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فیوزن آتا رہتا ہے